मध्य प्रदेश में शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए कुछ प्रमुख पहला और कार्यक्रम यह है कि पहला है उच्च शिक्षा दूसरा है चिकित्सा शिक्षा तीसरा है इस्कूल शिक्षा और चौथा है तकनीकी शिक्षा क्योंकि किसी भी प्रकार के विकास या उन्नति के लिए शिक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है शिक्षा के अभाव में कुछ भी हासिल नही होता है क्योंकि यह लोग के जीवन स्तर में सुधार करता है और उनकी गुणवत्ता बढ़ाने में उनकी मदद करता है और इससे लोगों को बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं और उनका जो आर्थिक स्थिति वो बेहतर होती है साक्षरता हमें वृद्धि होने के कारण मध्य प्रदेश में उत्पादकता भी बढ़ती है तथा अवसरों में सृजन होता है और स्वास्थ्य में भी सुधार होता है और सामाजिक आर्थिक और व्यावसायिक तौर पर भी इंसान मजबूत बनता है